अॼु मां तव्हांखे ॿुधाए रही आहियां कि मां हिक अहिड़े परिवार में जन्म वरितो जंहिंमें असां जाम ग़रीबत जा ॾींहं गुजारियासीं असांजो परिवार पंजनि ॼणनि जो हूंदो हुओ असां पंजई ॼणा पिणु पाण में ॾाढो ख़ुशि रहंदा हुआसीं भले असांजे घर में ग़रीबत हुई पर असांजे घर मे ख़ुशियुनि जो भंडार हूंदो हुओ ग़रीबत में बि असां हिक ॿिए में वंडे विर्हाए करे खाईंदा हुआसीं असां में पाण में हिक ॿिए में एकता हूंदी हुई ऐं असांजा माउ पीउ असांजे हर हिकु तकलीफ़ खे महसूसु करे असांखे ॾाढो प्यार सां हलायऊं असांखे इहो महसूसु ई न थियणु ॾिनो की असां एतिरी ग़रीबत जा ॾींहं वेठा गुज़ारियूं असांजे माउ पीउ असांखे नंढे हूंदे खां ई पैसे जो कदुरु सेखारियो कि पैसे जी अहमियत केतिरी आहे उनजो असांखे कदुरु सेखारियो असांजा मिट माइट असांजे घर अची करे असांजे ग़रीबीअ जो मज़ाकु उॾाईंदा हुआ पर तंहिं हूंदे बि असां कॾहिं उन्हनि जे ॻाल्हियुनि खे दिलि ते खणंदा हुआसीं असांजा माउ पीउ तॾहिं बि असांखे इहो ई सेखारींदा हुआ की तव्हां वॾनि जी इज़त कयो

असां अॼु सुठी शिक्षा पंहिंजे माउ पीउ जे करे ई हासिलु कई आहे असांखे तंहिं वक़्ति ग़रीबत में हिकु वेलो खाइण लाइ हूंदो हुओ त हिकु वेलो न हूंदो हुओ पर तंहिं हूंदे बि ख़ुशियुनि ख़ुशियुनि सां असां ख़ुशीअ सां ॾींहं गुज़ारियासीं अॼु असां पंहिंजे हिकु सुठे उहिदे ते पहुता आहियूं त उहो माउ पीउ जे करे उन्हनि जे सुठे संस्कार जेके असांजे अंदरु विदऊं उनजे करे अॼु असां हिकु सुठे उहिदे ते पहुता आहियूं मां हिक सुठे उहिदे ते आहियां अॼु जेको बि आहियां माउ पीउ जे करे आहियां पर अॼु ओड़ियूं ख़ुशियूं न आहिनि भले पैसो आहे पर ओड़ी ख़ुशी न आहे इन्हीअ करे मां तव्हां खे इहो ई सम्झाइणु चवणु थी चाहियां कि पैसो सभु कुझु न हूंदो आहे पैसे सां तव्हां ख़ुशी ख़रीद करे न सघंदा आहियो भले तव्हां शयूं ख़रीद करे सघंदा आहियो पंहिंजी घुरिजियूं पूरियूं करे सघंदा आहियो पर पैसे सां तव्हां उहे ख़ुशियूं न ख़रीद करे सघंदा आहियो इन करे ग़रीबत में बि इंसानु ख़ुशि रही सघंदो आहे